आमी आमच्या कुटुंबा वांगडा आमचे वाडदीस मनयिल्ले कांय याद आसा ते अशे की जेन्ना म्हजो पंचवीसावे वाडदीस वाडदिवस आशिल्लो त्या वर्सा आमी आमच्या सगळ्या कुटुंबा वांगडा पिकनिकेक पिकनीक एक अरेंज केल्ली आनी आमी पिकनिकेक गेल्लीं आनी त्या दिसा आमी थंय सगळे एन्जॉयमेंट केलो थंय गाणी म्हणून तो दीस आमी बरे भशेन एन्जॉय केलो अश्या पद्दतीन आमी हो वाडदीस मनयलो तशेंच आमचो जे ग्रुप्स आशिल्ले म्हजो म्हजे नाटकाचे ग्रुप्स आसा स सात ग्रूप आसा त्या सात ग्रुपांतल्या प्रत्येक मनशाचे फेमिलीक आमी त्या दिसा आपयल्ले आनी त्या दिसा आमी ते प्रत्येक मनशाच्या फेमिलीचो जो म्हणजे पुराय फेमिली आसा पय तांकां फेलिसिटेट केल्ले कारण आमचे जरी रक्ताचे जरी कुटुंब नासलें जाल्यार आमच्या कामा निमतान जी कुटुंबा तयार जाता तें आमचें वेगळें कुटुंबच आसता आनी त्या खातीर आमी तेंका सगळ्यांक इनवॉल्व घेवन एक फेमिली फंक्शन कसो हो कार्यक्रम मनयलो आनी अशें तरेन आमी आमच्या संस्थेचे जो पंचवीसावे वर्स आशिल्लें संस्थेचे तें जैत मनयतना आमी एक थिएटर बूक केलें आनी त्या थिएटरान आमी आमच्या नाटकाचो नाट्य महोत्सव ऑर्गनायज केल्लो आणी त्या निमतान जे जे लोकांनी बरें कार्य काम केलां इतले वर्सां सावन जेणें डेडिकेट बरें तरेन काम केलां तांकां सगळ्यांक प्रत्येक दिसा एक चार चार जाणांक आमी फेलिसिटेट करून तांकां तांचे शाल दिवन तांकां तेंचो भोवमान केल्लो तशेंच तांकां मानपत्र आनी मोमेंटो दिवन म्हणजे यादस्तीक दिवन तांचो आमी भोवमान केल्लो आनी हें जे सर्टिफिकेट जी दिल्ली तांकां प्रमाणपत्र दिल्लें तातूंत तांणी जें कितें काम केलां संस्थे खातीर किंवां आमच्या खातीर ताचे बरे तरेन वर्णन करून जें तेंकां म्हणजे मनाक काळजाक थाकाय दिता अश्या पद्दतीचें आमी एक मानपत्र तयार केल्लें सुंदर तरेन बरयिल्लें ताजो ताजो लेआवट आहा तो सुंदर करून आमी तांच्या मेरेन पावयल्लें आनी अशें पद्दतीन प्रत्येक दिसा एक नाटक लोकां खातीर फ्री दवरलेलें जाका फोंडेच्या राजीव कला मंदिरान खूब बरो प्रतिसाद मेळ्ळो दर दिसा हजार ते हजाराच्या वयर लोक दर दिसा हे आमचो महोत्सव एटेंड करताले आनी अशें तरेन आमी हें जैत मनयलें ह्या जैताचे फोटो आमी अपलोड केल्या फेसबूक वॉट्सॅपाचेर आनी हें जैत मनयतना आमी फाटीं आमी कश्या पद्दतीन आयले आयले ताचो अनुभव प्रत्येकान आपलो शेअर केल्लो आनी मुखार आमी कितें करपाक जाय आमचे नव्यो येवजण कितें आसा हेंवूय थंय उलोवप जालें ते आनी ह्या ह्या महोत्सवाक हें जैत मनयतना आमी ज्या गोंयान जे कोंकणी नाटककार आसा जाणटे नाटककार आसा तांकां हाडून तांच्या हातींतल्यान ह्या सगळ्यांचो भोवमान केल्लो आनी तांचे मार्गदर्शन तांची भाशणां तांचीं उलोवपां ह्या महोत्सवान जालीं आनी अशें तरेन आमी हीं जैतां मनयलीं अशें तरेन आमचे वाडदीस आनी जैतां हांवें मनयल्यां